इकटीह जुलाई उणिवींह सौ चोहतरि हिकु सेप्टेंबर उणिवींह सौ उणहतरि ॾह मार्च उणिवींह सौ पंजानवे वीह ऑगस्ट उणिवींह सौ सतहतरि ॾह जनवरी उणिवींह सौ नवानवे